تو السّلام علیکم ورحمتہ اللہ کیا میری بات ڈاکٹر ریحان صاحب سے ہو رہی ہے جی ڈاکٹر صاحب میں کافی پریشان تھا کیوںکہ ہمارے علاقے میں ابھی سیلاب آیا ہوا ہے ابھی آمد و رفت کا سلسلہ بند ہے لیکن ایک بیماری ہے میں کافی دنوں سے پریشان ہوں اور آپ کے بارے میں معلوم چلا تھا کہ آپ مریضوں کی پریشانی فون پر بھی سنتے ہیں اور کچھ طریقے اور کچھ دوائیاں بتا دیتے ہیں کچھ طریقہ بتا دیتے ہیں تاکہ اس طریقے پہ یا

عام ہدایات پر عمل کر کے وہ مریض صحیح ہو سکتا ہے اسی لیے میں شوگر کی بیماری سے پریشان ہوں جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی

جی جی اچھا جی اچھا آپ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان احتیاطی تدابیر تدابیر پہ عمل کر کے میں کچھ وقت تک صحیح ہو جاؤں جب ہمارے علاقے میں آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو ان شاء اللہ ضرور میں آپ کی کلینک پر آ کر آپ سے ملاقات کروں گا گھر پہ بھی جب ہاں آ جو بھی دوائیاں ہوں گی ان شاء اللہ ان دوائیوں کو کو لے کر ہاں اس کو کھا لیں گے جی جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ السّلام علیکم وحمتہ اللہ و برکاتہ